अॼकल्ह माण्हू इलाही प्रकार जा डांस सिखण पसंदि था करण अॼकल्ह त वेस्टर्न डांस त इलाही ट्रेंड में आहे जेको ॾिस वेस्टर्न डांस ई सिखण पसंदि करे थो पियो और पंहिंजी पंहिंजी कला खे बि माण्हू इलाही माण्हू आहिनि पंहिंजी पंहिंजे बि डांस खे पसंदि करण था पिया और उन उन उन डांस खे सिखण जे लाइ इलाही सुविधा बि थी वियूं आहिनि जीअं माण्हू ऑनलाइन सिखण थी पिया और ऑनलाइन सिखी करे उनजी पाण प्रेक्टिस था करण पिया और ऑनलाइन सिखी करे प्रेक्टिस करण था पिया और पहिरीं त ईअं थींदो हुयो की डांस सिखण लाइ मास्टर्स के रखिणो पवंदो हुयो लेकिन अॼकल्ह माण्हू जेका आहिनि और अॼकल्ह माण्हू जेका आहिनि ईअं ई पंहिंजो ऑनलाइन करण था पिया और सिखी था वठण असांजे भारत में त कथक आहे और उनखे त इलाही पसंदि करण था पिया और जेको पुराणे जमाने जी डांस जी त छा ई चवणो खपे उहे त उनमें अगरि माण्हू उन्हनि खे भरतनाट्यम हुयो और कथककली आहे जीअं इन प्रकार जे डांस खे त सिखण जे लाइ माण्हू के इलाही महिनत करणी पवंदी हुई और उनखे उनमें महिनत करे करे माण्हू उनमें एतिरो निपुण थी वेंदो हुयो की उनखे अॻितां पंहिंजे करियर ठाही वठंदो हुयो त इन लाइ इलाही माण्हू जेका आहिनि उहे पंहिंजे भारत जे ई डांस के सिखण पसंदि करदा आहिनी लेकिन अॼकल्ह जा जेका ॿार आहिनि उहे वेस्टर्न डांस सिखण चाहिन था पिया उन्हनि खे वेस्टर्न डांस पसंदि आहे त इन लाइ वेस्टर्न डांस जे लाइ हर कोई त ॿाहिरि वञी नथो सघे ऑनलाइन माण्हू सिखण था पिया ऑनलाइन ई केतिरा टीचर आहिनि जेका उहे सेखारिण था वेठा आहिनि त इनकी लाइ